सद्द्याचें तंत्रज्ञानाचें जगांत स्मार्टफोन हो सामको एक गरजेची वस्तू जावन पडला स्मार्टफोन आहल्यार खुपशें गजाली तुमकां सोंपेपणान करपाक मेळटा स्मार्टफोनान तिकेट बुकींग कम्यूनीकेशन आज काल कोविडान आमकां खूब फायद्याक पडलेली आहा ती झूम मिटींग गूगल मिटींग क्लासीस अटेन्ड करपाक मेळटात डिफरन्ट डिफरन्ट व्हिडियोस काडपाक मेळटात फोटोस घेवपाक मेळटा सोशल नेटवर्कींग जें आसा कम्युनीकेट करपाक मेळटा डिफरन्ट डिफरन्ट वेब्सायट जी आहा ज्यो आमकां सोंपेपणान कम्युनीकेट करपाक दिता फेसबूक आहा स्नेपचेट आहा जूम मिटींग आहा हे सगळें आमकां विविध प्रकारचें य सर्च इंजीन्स आहा ते आमकां बऱ्याक पडटा जेतून करून आमकां सविस्कायेन इन्फोर्मेशन मेळटा इन्टर्नेट बँकींग सद्द्याच्या काळांत तुमकां बँकेन वचपाची गरज ना तुमचेस म तुमचे कडेन जर स्मार्टफोन आहा बिंदास तुमी इन्टर्नेट बँकींगची फेसिलिटी घेवन बँकींग करूंक मेळटा इन्टर्नेट बँकींगेन तुमकां ट्रांजेक्शनां करपाक मेळटा जाय तीं तुमचे अकाउन्ट्स बॅलन्स पळोवंक मेळटा तुमकां जाय जाल्यार एफडी करपाक मेळटा तीतुन आरडी करपाक मेळटा तुमकां बँकीन विसीट करपाची गरज रावो पडना लायनींत रावपाची गरज पडना तूं घरा बसल्यार बँक तुमकां घरा हाडपाक मेळटा सद्द्याच्या काळान आनीक सगळ्यांकुन इम्पाॅर्टन्ट गोश्ट म्हणजे गूगल गूगल मिडिया एक अशी आहा की तुमकां स जाय तें इन्फोर्मेशन टीप ऑफ दी फिंगर अशें घेवपाक मेळटा कितेंय तुमी टायप करत तितुन तुमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनिचेर तें दिसता हेतुन आमकां खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो टायम न गमोवता सविस्करान म्हायती मेळोवन वयता पयली रेल्वेची तिकेटी समज बूक करपाक जाय आसल्यो जाल्यार येद्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लायनीन रावच्यो पडटाल्यो फ्लायटाची तिकेट बूक करची पडटली जाल्यार तुमकां स्पेशली कांवटराचेर वचुन क फ्लायटाची तिकेट बूक करची पडटाली आतां हे सगळें बदल्ला जर तर तुमचें कडेन स्मार्टफोन आहा विविध प्रकारची एप्स आहा मेक माय ट्रीप आहा गूगल आनीक डिफरन्ट डिफरन्ट एप्स आहा गो आयबीबो आहा जेणे करुन तुमकां सगळें फ्लायटींचे इन्फोर्मेशन ट्रेनीचें इन्फोर्मेशन बसीचें इन्फोर्मेशन हॉटेलांचे इन्फोर्मेशन सगळें जॅाट डावन करुन दी दितात ते तुमी फकत वचपाक जाय सर्च करपाक जाय तुमकां जे जे कितें इन्पुट्स जाय ते फिट करपाक जाय आनी सगळी म्हायती टीप ऑफ द फिंगर अशें म्हणल्यार जाता ही तुमकां मेळुन वयता रेल्वेची टिकिंग तिकेट जी आहा ती पयली कांवन्टराचेर समज मेळना जाल्यार बी फावट तुमचीं फुकट वयतली हेतुन ट्रेवलिंग वाचता आमचें अननेसिसेरी ट्रेवलिंग जे आहा पेपर वर्क वो आसता पयलीं पेपर वर्क पास बूक करचो पडटालो बँकींग जावं तिकेटीचे हातीन अ तिकेटच्या कांवन्टरार समज काडली जाल्यार तिकेट हातीन पेपर तिकेट घेवन येवची पडटाली आता तिकेट काडली जाल्यार तुमच्या मोबायलाचेर तिकेट सोफ्ट कॉपी येता ती सोफ्ट कॉपी दाखयल्यार सुद्दां इजिली तुमी अं वचपाक शकतात अ फ्लायटीन जावं ट्रेनीन आनी टिसीक जावं अ थंयसर कांवन्टराचेर दाखयल्यार तुमची ऐक्सेप्ट करतात मे आनीक दुसरें म्हणल्यार खुपशीं जी गोवर्मेन्टाचीं एपां आसात तीं सगळीं ऑन्लायन जाल्लेली आहा स्पेशली तुमीं पासपोर्ट करपाक जाय ऑन्लायन एप्लाय करपाचें एम्प्लाॅयमेंट कार्ड करपाक जाय ऑन्लायन एप्लाय करपाचें रेजिडन्स सर्टिफिकेट जावं कास्ट सर्टिफिकेट जावं सगळ्यो ह्यो फेसिलिटी ज्यो आहा त्यो गोवर्मेन्टाचें एपान तुमी ऑन्लायन एप्लाय करुंक शकतात आनी ऑन्लायन तुमी ते डावनलोडुय करुंक शकतात मागीर तुमी प्रिन्ट आवट घेवन इट इज युज्ड एज अ वेलिड कॉपी तुमी ती एक वळख पत्र कही तुमची सगळ्या कडेन यूज करुंक शकता सो हें डिजीटल वर्ल्ड जाल्ल्यान आनी स्मार्टफोन येल्ल्यान खुबशे फायदे जाल्लेले आहा फकत एक म्हणटा ती किदें परत परत फोन यूज करुंक कहो दिसता ही एक हेबिट जावन गेल्लेली आहा आमकां सो ती मातशी टाळपाक जाय की ब अननेसिसेरी यूज अ करपाचो ना जेन्ना तुमकां जाय तेन्नात तुमी यूज करपाक जाय आनी अ खुबश्यो गोश्टीं आहात ज्यो मोबायलान स्मार्टफोनांत तुमी यूज करुंक मेळटलें म्युजीक आहा म्युजिकेन जाय तितले म्युजिक तुमी लोड करुंक शकता जाय ते तुमी डावनलोड करपाक शकता जाय तशे आयकुंक शकतात व्हिडियोज आहा युट्यूब आहा युट्यूबांतल्यान तुमी जाय ते व्हिडियोज पोवपाक शकता जावं तुमी भुरग्यांक फाल्यां समज टिचर आहा जावं अ तुमकां कांय कितें कळुंक ना जाल्यार ते तुमी टायप करुन ऑन्लायन पोवंक शकता घरा बसल्यार तुमी शिकपाक शकता शिक्षण आतां समज स्कुलान वचपाक तुमी अ तुमकां मेळना जाल्यार तुमी ऑन्लायन जे जे जाय पय ते तुमकां अ गुगला वयल्यान शिकपाक मेळटा आनी दुसरें हे आसा ते सोशल नेटवर्कींग हे सोशल नेटवर्कींग म्हणजे एक अ मिडीया जी तुमकां डिफरन्ट डिफरन्ट लोकांग एकत्रीत हाडटा पयली घराक अ हे पयली हांव समज अ एका दिशेन हांव दुसऱ्या देशान आनींग कोण म्हजो फ्रेन्ड आसा जाल्यार आमकां अ फोनार उलोवचे पडटालें फकत आवाज आयकुंक मेळटालो आता व्हिडियो कॅालिंग आसा जाय जाल्यार तुमी व्हिडियो कॉलान व्हिडियो कॉलान वचूंक शकतात एकामेकांक समोरचे समोर पोवन उलोवंक शकता सो ही एक अ एकदम बरी गोश्ट की तुमी एकामेकाचो एक सहवास कहो घेवपाक मेळटा तुमकां समोरच्या समोर फोटोज व्हिडियोज हे आहा ते पयली आमकां स्टोर करुन दोवरपाक मेळ नासले आता स्मार्टफोन आसलेल्यान स्मार्ट फोटोज जावं तुजे व्हिडियोज जावं जे आहा ते तुमी स्टोर करुन दोवरुंक शकता तुमकां जाय तेन्ना ते यूज करपाक शकता नाइ एक तुमचीं मेमरी उरता एक तुमचे कडेन अ फाटल्यान बेक अप उरता जो तुमकां आ जे तुमचें तुमकां जाय तेन्ना तुमी पोवन तुमच्यो मेमरीज रिकॉल करपाक शकतात म्हजे हिसपान म्हाका दिसता की स म तंत्रज्ञानाचे ह्या जगान स्मार्टफोनान एक आपलो हे व्यक्तिमत्व केल्लेलो हो आसा आनी सगळ्यां कडेन तें दिसता कितें गरजेची कही गोश्ट जाल्लेली आहा जी हा जेणे करुन की आता फुडें फुडें म्हाका दिसता स्मार्टफोन ना जाल्यार लायफ अ ह्या फास्ट जगान लायफ जगणे एक कठीण गोश्ट जावन वचपाची आहा देव बरें करुं